हेलौ

औ औ औ आदसा हटेलाथ' मेरला दङ बड'लेण्ड गेस्त हाउसआवबो थानो हागोन ओमफ्राय आरो बाजार मलफोर दङ सफिं खालामोब्ला आरो बेरायनोब्ला एख'लेन्द सुइमिंफुलाव थांनो हागोन बाजेदफ्राथ' नोंसोरनि हानाय खेफासिथियावसो जाहैगोन

बरिया एख'लेन्दावबो मोजाङानो मानसिफ्रा बयबो बावनो थाङो आरो थाउन ओरै सिटिफ्राव बेरायनो मोजां हाजो हिल एरियायाव ओमफ्राय बेलासिब्लाबो ओरै बाजार खालामनो सफिं मलफ्राव मोजां मोजां मोजां द्रेसफोर मोनो आरो गोबां थारमानि नांगौ खिनिखौ मोनजोबगोन आरो हथेलाथ' ओरैनो बड'लेण्ड गेस्त हाउस आथ' बेराद मोजां जोंबो थांनानै बेयावनो थाहैखायो नालाय बिराद मोजां आरो फेसिलिथिया औ औ गासैबो बावनो जागोन गासैबो मोनजोबगोन औ